आं बांसिन बिदिनो फइमफोरखौ लिरनो मोजां मोनो आरो सुंद' सल'फोरखौबो लिरनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोंनि समाजा आथिखालाव बुहुतथार बेले बेजेखौ जों नुनो मोनो जेरै जानाय लोंनायजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा आथिखालाव जोबोद गाज्रियाव गोग्लैनानै दं जेरैखि ड्राक्स बाहायनानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां गाज्रि लामाफ्राव थांगासिनो दङ आरो जौ लोंनाय सिग्रेट सोबनाय थांखु जानाय गय जानायफोरजों जोंनि आब आबाहावाया दिनै गुबुंले जागासिनो दं आं बेनि सोमोन्दैनो लिरनो मोजां मोनो आरो गोबांथार समाव जोंनि समाजा दिनै गुबुंले जानायखौ नुनायलाय आं गोबांथार फइम सर्थ स्टरिफोर लिरनो लिरो आरो बेबायदिनो आं सहायखौ होनो हायाब्लाबो आं लिरनायनि जुगिदि जाहाथे समाजखौ एसे फोसाबलांनो हायो आं बेखौ नाजादों आरो आंनि मोनदांथि बियो सानसे जाफुंगोन आरो जोंनि लिरनाय हुदाया जों हुदाखौ नायोब्ला हिसथ्रिखौ नायोब्ला गोबांथार बिजाबफोरखौ फरायनानै जों मिनथिनो हायो जे गोबांथार बिजाबनि जुगिदिबो जों समाजफोरखौ फोसाबलांनो हायो आरो जों आं बेखौनो फोथायो जे सानसे समाव आं लिरनाय बिजाबनि गेजेरजोंबो आं समाजखौ फोसाबनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि देरबोनाय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आं थुलुंगा होनो हागोन जाहाथे जों बेबायदि निसा जुगिदि निसा जों गब'नानै थाबाय थायोबा जोंनि देहाजों सोलेरजोंल' नङा जोंनि समाजाबो गुबुंले जायो जों बेखौ मोनथिनो हायो बेनि थाखायनो आं बिनि सोमोन्दै लिरो आरो आं मिथिंगानि सोमोन्दैबो लिरो मानो होमब्ला जोंनि मिथिंगाया गोबांथार गुबुंले जाबोबाय पलिवसननि गेजेरजों जेनेखि दं फिफां दानफायनाय आरो जोंनि इन्डासट्रिस्टफोरनि उखुन्दै गनायनि गुबुंले खालामनायजों जोंनि मिथिंगायाबो गोबां गुबुंले जाबोगासिनो दङ बेजों दिफरेस्टेसनजोंनि गेजेरजों जोंहा दै बाना फ्लादफोर जायो आरो फ्लादनि गेजेरजों जोंहा गोबां खहा जायो मानो होनोब्ला गोबांथार गामिफ्रा दिनै दैजों खुरखाजानानै बेबायदिनो न' बां लांखारजानानै बेबायदिनो अमासि दरसि खोमसि न' बां गैजायै जानानै दङ जों बेफोरखौ साब'धान खालामनो थाखाय बिफां लायनायफोर गायनाय बिफां गायनायफोरखौ बारायनांगौ जों बिफांफोरखौ दानफायोबा जोंहा गोबां बेबायदिनो खहा हायो जेखि जेरैखि ख्लाइमेट चेन्ज आजि दानि फैबायथानाय दानि जों नायोब्ला बोथोरखौ जोंहा ख्लाइमेट चेन्जबो जाबाय मानो होनोब्ला जोंहा नांगौबादि बोथोरफ्राव दिनै अखा हानायफ्राबो खमायलांबाय दिनै नांगौ बादि बोथोराव सान्दुं नांगौआबो खमायलांबाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनो जों लिरनायनि गेजेरजोंबो जों बेफोरखौ एवारनेस होनो हायो जों आं बिनि बिनि थाखायनो मिथिंगायारिनि नेसारफोरखौ लानानैबो लिरनो मोजां मोनो बेनो आंनि बुंनांगौआ मिथिंगानि सोमोन्दै आरो लिरनायनि सोमोन्दै आरो सुंद' सल' आरो फयमफोरखौ लिरनायनि खारनआ बेनो